हाथ से बने कपड़े और बजार में बने रेडीमेड कपड़ों में जो सब से बड़ा अंतर है वो यह है कि आप दाम का भी ले सकते हो दाम में काफी फर्क आता है आप रेडीमेड कपड़े लेते हो और एक हाथ से बने हुए कपड़े जो आप बनाते हो हाथ से बना हुआ कपड़ा रेडीमेड से महँगा पड़ता है परन्तु फिर भी लोग हाथ से बने हुए कपड़े लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप कपड़ा अपने हिसाब से ले सकते हो अपनी पसंद का देख के कि वो कपड़ा अच्छा है या नहीं है आप अपने हिसाब से उसमें क्या आप आकार या किस तरह से आप उसमें डिजाइन डलवाना चाहते हो आप अपने मुताबित उस कपड़े को अपने हिसाब से बनवा सकते हो परन्तु रेडीमेड के अंदर रेडीमेड कपड़ों का जो बहुत बड़ा बाजार है उसमें कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि कपड़ा अच्छा नहीं है लेकिन आप को उस का जो डिज़ाइन है कपड़े का वो बहुत अच्छा लग रहा है उस का आकार बहुत अच्छा लग रहा है अगर वो अच्छा है कपड़ा अच्छा है उस का डिज़ाइन अच्छा है तो कपड़े की जो क्वेलिटी है वो खराब होगी तो इसलिए लोग हाथ से बने हुए कपड़ों में ज़्यादा पसंद करते हैं बनवाना क्योंकि आप खुद की पसंद का कपड़ा ले के खुद के हिसाब से खुद सिलवा सकते हो हाथ से बना हुआ कपड़ा महँगा पड़ता है लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार बनता है महँगा इसलिए पड़ता है क्योंकि पहले आप कपड़ा खरीदते हो फिर उस कपड़े की सिलाई का भी देते हो फिर उस कपड़े के अंदर अगर आपने कोई नेट का कपड़ा लिया जालीदार कपड़ा लिया तो आप उस के लिए अस्तर अलग से लोगे फिर अगर आप को उसके अंदर और कोई नई चीज़ लगानी है तो वो भी आप खरीद के लाओगे वो सारा खर्चा अपना होता है तो महँगा पड़ता है लेकिन हाथ से बना हुआ कपड़ा अच्छा लगता है